جی جی جی ہم آم والے بول رہے کون سا آم لینا ہے کتنا لینا ہے مالدہ ہے چودہ سو بمبے ہے اٹھارہ سو جی گلاب خاص لینا ہے تو بارہ سو السم آپ کو ملا ملا جلا کے ہو جائے گا کشن بھوگ مل جائے گا وہ آپ کو گیارہ سو ہوگا سب ملا کے کتنا لیجیے گا اچھا مل جائے گا

اچھا صحیح اس سے کم نہیں لگے گا صحیح اس سے کم نہیں لگے گا نہیں اس سے کم نہیں لگے گا ہو جائے گا اس سے کم میں نہیں لگے گا چلیے ٹھیک ہے ہم سو سو روپیہ کر کے ہم گھٹا دیں گے ٹھیک ہے ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک